असांजे कटनी शहर में जेके व्यंजन या असांजे परंपरा जे अनुसार खाधा ठाहींदा आहियूं उहे पूरे देश में क़रीब क़रीब ठहंदा आहिनि असांजे कटनीअ में जीअं तिरमूरी ते तिरनि जा लॾूं तिरनि जी लाई ऐं इन टाईप जो असां इन इन तरह जा केतिरा ई व्यंजन ठहंदा आहिनि उन खां सवाइ होलीअ ते गीहर ठाराईंदा आहियूं मिठा समोसा ठहंदा आहिनि ऐं नमकीन वारा चेहरा समोसा बि ठहंदा आहिनि इहे शयूं ख़ासि करे असां सिंधी उपयोग कंदा आहियूं ऐं इहे ठहिराईंदा आहियूं इन खां सवाइ चेटीचंड ते अलॻि अलॻि क़िस्म जो परसादु ठहंदो आहे कुहर कड़हांव ठाहींदो आहे कोइ चांवर ऐं दाल ठहिराईंदा आहिनि कढ़ी चांवर ठहंदा आहिनि ऐं इन खां सवाइ पंहिंजी मरज़ीअ ते ॿिया बि के व्यंजन असां सिंधी ठहिराईंदा आहियूं ऐं उन्हनि जो उपयोग कंदा आहियूं खाईंदा आहियूं खाराईंदा आहियूं प्रसाद प्रसाद जे रूप में उन खां पोइ असांजे परंपरा में जीअं बिह भुॻल बिह कढ़ी चांवर ख़ासि करे असां सिंधी ई ठाहींदा आहियूं ॿियनि जातियुनि में ॿियनि धर्मनि में इन्हनि जो एतिरो प्रचार प्रसार या फैलाव कोन्हे असांजे सिंधियुनि जा इहे ख़ासि व्यंजन आहिनि इन खां सवाइ पल्ली ऐं ढोढो असां ठाहींदा आहियूं पापड़ पापड़ बि असां ख़ासि करे सिंधी उपयोग कंदा आहियूं ॿियनि अॼुकल्ह ॿियनि धर्मनि में ऐं ॿिया जाति वारा बि भली उपयोग कनि था ठाहीनि था पर इहे असांजा पारंपरिक व्यंजन आहिनि असां सां को भली ॿियो इन जो उपयोग करे या जीअं चऊं खणी उहो असांजे परंपरिक व्यंजननि जी चोरी था कनि हाणे उहो को सुवाल नाहे पर असांजा मुख्य रूप सां इहे ई व्यंजन आहिनि ॿिया जीअं ते बि असांजूं मिठायूं बर्फियूं रसगुल्ला इन्हनि तरीक़े जा मिठा जेके खाधा आहिनि ख़ासिकरे उहे ठाहींदा आहियूं खाईंदा आहियूं खाराईंदा आहियूं पाड़े में विरिहाईंदा आहियूं इन तरह सां अलॻि इन कुझु व्यंजन जेके असां ख़ासि सिंधी वापिराईंदा आहियूं